मेरे द्वारा पढ़ी गई लास्ट पुस्तक का नाम गोदाम था जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है और इसने मुझे बहुत ही प्रभावित किया क्योंकि इसमें जीवन में चल रहे संघर्स से हम किस प्रकार से बाहर निकल सकते हैं एवं उनसे जीत कर के अपनी पीड़ा को ख़त्म कर सकते हैं इस के बारे में बहुत ही मार्मिक दर्शन प्रेमचन्द्र जी ने दिखाए हुए हैं एवं उन्होंने बहुत ही अच्छा गोदान लिखा हुआ है जिससे कि लोगों को अपने जीवन में अच्छे तरीके से जीने की प्रेरणा मिलती रहती है